کافی دنوں سے میں ایک لیپ ٹاپ کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا لہٰذا میں نے پیسے جٹانے کے بعد شہر لکھنؤ کی مشہور مارکیٹ حضرت گنج کا رخ کیا اور وہاں میں نے ایچ پی کا ایک مناسب قیمت میں لیپ ٹاپ خریدا اور اسے لے کر گھر آیا اب میں اپنے تمام کام جو کی آن لائن میں کرتا ہوں آن لائن تدریس کا عمل بھی انجام دیتا ہوں اور اس میں مجھے کافی مدد ملتی ہے لیپ ٹاپ سے لیپ ٹاپ نے میرے کام کافی آسان کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی میں بہت سارے اپنے کام کورل وغیرہ اور کمپوزنگ وغیرہ ڈیزائننگ وغیرہ اس سے متعلق اور بھی دیگر جو کام ہیں ان کو لیپ ٹاپ پہ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے کر لیتا ہوں